आङो भारतआव बाइक जों थांनो गोबां गोसो दं गोबां जायगा बेरायनो लुबैदों खिन्थु आं दासिमबो थांफेरनो मोनाखै मानोना आंना एसेबां फाइनेन्सियेलि रांखाउरिआवबो आंहा गोख्रों नङिनो जाहोनाव माखासे जिनिसखौ लुगैबाबो मोनै जायो भारतनि जायगा जेरै बाइक जों ट्रिप खालामनो बा बाइक जों बेरायनो जायगा जेरै लादाख दङ जोंना मानालि दङ' गोबां दङ' बुंस'नो हाया जोंनि नर्थ इस्ट एरिया आवनो दङ जेरै शिलं बिदिनो हरै दार्जिलिं बायदियाव बाइक जों गोबां सुबुंफ्रा थाङो नाथाय रांखाउरिनि आंखालनि थाखाय आं सौहैनाय जाया बिसिम गोसो दं थांनायनि गासै भारतखौनो बाइक जों बेरायनो आंहाबो गोसो दं सम लागोन खिन्थु बेरायगोन आंबो बेराया नङा मानोना बाइक जों बेरायनायाव जा एक्सपिरियेन्स मोनो नोङो फ्लाइट बा ट्रेन बास जों बेरायनायाव बिदि मोनाबो जानो हागौ जोङो बाइक जों बेरायबा जायगा मिथिनायाबो गोरलैसिन बा गावसिनि बबेबा मोनसे जायगानि लकेल लामा बा बयबो थाबायग्रा लामाजों सालायनो मोनगोन बाइक फोरखौ अब्ला जों जायगाफ्रोखौ नायबोनाय बा मोन्थिबोनायाव गोरलैसिन जायो आं प्रिफार खालामो बाइक जों बेरायनायखौ बेरायगोन सानसेबाबो लादाख खौ बेस्ट मोनो आं मानसिफ्रा गोबां थाङो लादाख आव बेरायो बाइक जों बेखौ आङो प्लेन खालामगासिनो दा बेरायनाया जागोन नै बोसोरबा थाम बोसोर उनाव बेरायहैगोन माबा मोनसे खालामनानैबाबो बेरायनांगौ बेरायोब्ला खिन्तु बाइक जों बेस्ट आंनि साननायाव